मेरी एक किताब है कबीर दास उसमें बहुत ही मुझे पसंद है मेरी वो फ़ैवरेट पसंदीदा सीरीज़ है उसकी उसमें जो एक गरीब बालक है वो अपनी पढ़ाई पूरी कैसे करता है उस में ये बताया गया है अपनी मेहनत मज़दूरी करके वो अपनी पढ़ाई करता है दिन में काम करता है फ़िर फ़िर वह वे स्कूल जाता है फ़िर अपनी आगे की पढ़ाई करता है और मेहनत कर के अपने घरवालों का भी पालन पोषण करता है क्योंकि उनके परिवार वाले हैं जो कमाने में सक्षम नहीं है इस वजह से मुझे वो किताब है बहुत पसंद है और उसमें यही बताया गया है कि कभी भी किसी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हिम्मत से काम लेना चाहिए तो सभी काम अच्छे से हो जाते हैं